म्हाका पुलाव खूब आवडटा हो पुलाव वेगवेगळे तरेचो आसता चिकन पुलाव पनीर पुलाव बटाट मटर पुलाव आनी सुंगटांचो पुलाव सुंगटांचो पुलाव म्हाका खूब आवडटा कारण सुंगटां तळसून पुलावान घालताच आनी तातून इल्लोसो गरम मसालो कश्मिरी मिरची पावडर घालतन टेस्ट बरो येता हो हांवें पुलाव सयऱ्यान सयऱ्यांचें पाचपर्तन आसलें तेन्ना खाल्लो तेन्नासून म्हाका हो खूब आवडटा